तनु जी असें गी एह् सनाओ कि तुं'दे जीवन दा लक्ष्य केह् न केह् ऐम ऐ तुं'दा तोहें अग्गें केह् सोचेदा अपने जीवन लेई ते तुस केह् करा करदे ओ ओह्दे लेई मेरे जीवन दा लक्ष्य एह् ऐ कि में इक आर्मी ऑफिसर बनना चाह्न्नीं आं ओह्दे लेई में बचपन तू गै मेरा एह् शौंक हा कि में आर्मी ऑफिसर बनना ऐ पर ओह्दे लेई मेरे लाइफ च बड़ी सारी प्रॉब्लम्स बी आइयां पर में अपना लक्ष्य मतलब चेंज़ नेईं कीता पर ओह्दे तै में बड़े सारे कोशश करा दी आं कि में आर्मी ऑफिसर बनांऽ ओह्दे ताहीं में पढ़ाई बी मेरी कन्नै कन्नै चलादी ऐ कन्नै एन सी सी बी ज्वॉइन कीती दी ऐ जेह्दे कारण एन सी सी दे बी बड़े सारे फायदे न जि'यां कि सानूं आर्मी ऑफिसर बनी सकदे आं जि'यां एन सी सी दे बड़े सारे फायदे ऐ होर एह्दे च मेरे पैह्ला मेरा स्पोर्ट्स हा कि में पैह्लें में स्पोर्ट्स बिच में अच्छा करांऽ मेरा हाली बी मेरा स्पोर्ट्स बड़ा स्हेई ऐ में मार्शल आर्ट अच्छा खेल्लदी आं पर कन्नै कन्नै मेरी एन सी सी बी चला एन सी सी दे बड़े सारे फायदे न मेरी पढ़ाई एन सी सी होर कॉलेज़ कॉलेज़ बिच होर बी बड़े सारे चीज़ां न जि'नें ई अस करने आं अपने गोल दी पाने लेई पढ़ाई टीचर उं'दा जोगदान बी साढ़ी लाइफ च बड़ा जरूरी ऐ कि अपनी सानूं लक्ष्य गी कि'न्ना पाई सकने आं होर सब तों पैह्लें अपने मां ब'ब्ब दा जोगदान बड़ा जरूरी ऐ कि सानूं अपने लक्ष्य गी कि'न्ना पाई सकने आं उं'दा साथ बड़ा जरूरी ऐ होर सानूं एह् कोशिश करने आं कि सानूं अपना लक्ष्य कि'यां कि'यां पाई सकने आं में अपना लक्ष्य पाने लेई बचपन तों तेआरी करा दियां मेरे भापा किसान ऐ में उं'दे कन्नै बी कम्म करदी आं खेत्ती बाड़ी जो बी सारा कुछ मेरे भापा आखदे ऐ कि तू हूनै कोलु ते हूनै कोलु खेत्तर बिचु तू स्टार्ट करगी तू अग्गें बढ़ सकना ऐ हून में उं'दे गै सपने लेइयै उं'दे सपने पूरे अपने सपने पूरे करने दी कोशश करानी आं ओह्दे च हून बस मी एह् चाहि्दा कि में अपने सपनें जल्द तो जल्द पूरे करांऽ पढ़ाई बी कन्नै चला दी ऐ सब कुछ ठीक करने दी कोशिश करा दी आं थैंक यू